हमर रिकार्ड छै दस किलोमीटर दौड़ने छलहुॅं ओ कते सहरसा मे एकटा एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता होइ छै इसकुल तरफ से गेलहुॅं रहू सहरसा दौड़य लए ओहिठाम हम सहरसा जिलामे दस किलोमीटर दौरि के अपन सकेंड स्थान प्राप्त कएलहुॅं रहय हमरासँ पहिने एक गोटा पहुँच गेलाह ओ फर्स्ट स्थान प्राप्त केलाह ओकर बाद हम दिनमे करीब भोर मे मतलब की सुबह मे दू किलोमीटर दौड़ै छी एहि खातिर दौड़ै छी जे हमर शरीर फिटनेसो रहय पेट नहि निकलए आओर हम जे सी ओ जूनियर कमसिनर ओफिसर बनय लए चाहै छी एहि खातिर ओहिमे तऽ मँगै छै दौड़ मेडिकल ओहि खातिर हम फिट रहै लए चाहे छी जे हमरा ओ आगाँ मे दिक्कत नहि हुए एहि खातिर हम दौड़य लए चाहै छी हमरा ई लक्ष्य जे एहि जे हम जे सी ओ कंप्लीट करी एहि खातिर हम दौड़य खेलय कूदब ऊँची कूद इसब करय लऽ करय छी